ہیلو میرا نام محمد فیضان ہے میں نے سویگی سے آرڈر کیا تھا لیکن میرا آرڈر غلط آیا ہے میں نے چکن کے کئی آئیٹم اور جیسے چکن فرائی ہے چکن الفام ہے اس کے علاوہ چھوٹے بھٹورے بھی تھے لیکن اب میرا غلط آرڈر آیا ہے تو اسے واپس کرنا ہے تو مجھے واپس کیجیے اور جو میں نے آرڈر دیئے تھے اس کو بھیجیے آپ نے چھولے بھٹورے کے بجائے جی چکن کے بجائے دال فرائی اور یہ چاول اور دے دیا ہے تو اسے واپس کیجئے اس کو واپس نہیں کریں گے تو جو میں نے آرڈر دیا تھا جو میرا موڈ تھا کھانے کا وہ تو ہوا ہی نہیں اس لئے اس کا اس کو واپس کیجئے آرڈر کینسل کیجئے